जेह्ड़ी साढ़ी डिस्ट्रिक्ट सांबा ऐ ओह्दे च सब्भ तो जैदा मन्ने जाने आह्ला धरम हिंदू ऐ दूए नंबर उप्पर सब्भ तो जैदा मन्ने मन्ने जाने आह्ला धरम जेह्ड़ा ऐ ओह् मुसलमान ऐ ते त्रिया सब्भ तो जैदा मन्ने जाने आह्ला धरम सिख ऐ बाकी निक्के निक्के धरम जि'यां कि क्रिशिच्यन बुद्धिस्ट ते जैन लोग बी इत्थै सांबा च पाए जंदे न पर बड़ी घट्ट मात्रा च पाए जंदे न सब्भ तू जैदा हिंदू जेह्ड़े न ओह् गुढ़ा स्लाथिया रौंह्दे न ते सब तू घट्ट जेह्ड़े हिंदू न ओह् रौंह्दे न रामग ओह् रौहंदे न बीरपुर च सब्भ तू जैदा मुस्लिम जेह्ड़े न ओह् रौंह्दे न बीरपुर च ते सब्भ तू घट्ट मुस्लिम जेह्ड़े न ओह् रौंह्दे न रामगढ़ च सब्भ तू जैदा सिख जेह्ड़े न ओह् रौंह्दे न विजयपुर ते जेह्ड़े सब्भ तू घट्ट सिख न ओह् रौंह्दे न गुढ़ा स्लाथिया